सर में पिछली बारी एह् ऐ पत्नीटाप गेदा हा सर में तुं'दी कैब लैती ही ते सर ओह् जेह्ड़ी कैब ही ते सर ओह्दा नंबर प्लेट हा जेके जेके जीरो टू डी सी वन फोर फोर टू हा सर ओह् जेह्ड़ी कैब ही सर बड़ी अच्छी ही कैब ट्रिप्प बड़ी अच्छी गेई ही ओह्दे कन्नै साढ़ी ते सर में इस बार परतियै इक ट्रिप पर जाना चाह्न्ना ऐं सर पत्नीटाप कोला कोई अग्गें सनासर आह्ली सैड जाना चाह्न्ना सर मिगी उ'ऐ कैब चाहिदी ऐ की जे उ'ऐ कैब मेरे कन्नै इक बड़ी मतलब इक लगन होई गेदी ही उ'दे कन्नै गल्ल बात करी करी मजा आवै दा हा उस कैब उप्पर ते ओह् मिगी कैब लब्भै ते में जां परतियै ते मिकी नैक्सट टाइम बस औने आह्ले अगले म्हीने ते मी उस कैब दा नंबर देओ ठीक ऐ उस कैब दा नंबर देओ मिकी सनाओ कुत्थै रौंह्दे ओह् बगैरा ते में ओह् आ मेरे कोल ते में जां उं'दे कन्नै